اس کروکری کو میں نے خرید تو لیا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ دقت ہے جیسے کہ اس میں بہت سے سارے تو کلر ہی میچنگ نہیں ہیں اور چمچ تو اس میں نہایت ہی گھٹیا کوالٹی کے ہیں اور رنگ بھی ایسا فیٹ ہو رہا ہے دن بدن کہ ایک ہفتہ نہیں ہوا اور یہ پورا خراب سا ہو گیا ہے